अगर देखल जाइ तऽ ई लड़ाइ गांव घरम ओ भी लड़ाई होइत छै जेनाकि दूगो जातिमे बड़ आओर छोट जातिमे लड़ाइ भऽ जाइत छनि अगर भारतक पद पर देखल जाय तऽ हिन्दु आओर मुस्लिमक लड़ाइ बहुत प्रचलित छथि खासकऽ हिन्दु अपन धर्मक लेल लड़ै छथिन आओर मुस्लिम अपन धर्मक लेल जेना की हिन्दु कहै छथिन की पूरा भारतमे बस हिन्दु धर्मक पालन हेतै आओर मुस्लिम कहै छथिन की पूरा भारतमे मुस्लिम धर्मक पालन हेतै जाहिके कारण बहुत लड़ाई झगड़ा होइ छै आओर बहुत लोग मरियो जाइ छथिन ई तऽ हम नहि कहि सकैत छियनि से गांव घरमें ई होइ छनि या नहि अगर देखल जाय तऽ समाजक बीच दूगो जाति बड़ आओर छोट जातिमे ई लड़ाई कनि मनि देखल जाइत अछि जेनाकि बड़ आओर छोट कहै छथिन हम बड़का छी तऽ छोट कहै छथिन से की नहि हम छी ई बहुत प्रचलित लड़ाई छथि